जि'यां तु'सेंगी पता गै के साढ़ा जम्मू कशमीर ऐ जेह्का ओह् फेमस ऐ बड़ा ग्लोबलाईज बी दिक्खेआ जा तां ते हून जेह्ड़ी यूनियन टेरीटाईज़ बनी दी साढ़ी साढ़े इत्थै शॉपिंग आस्तै दूनिया भर दे लोक आंदे ऐ साढ़ा जम्मू एंड कशमीर ऐ जेह्का एह् आर्ट एंड क्रॉफ्ट दी आइटमां बनाने गी इक्क नंबर ऐ सारें कशा नंबर वन ऐ सारें कशा पैह्लें इत्थै पशमीना दे शॉल बनदे स्टॉल बनदे जो सर्दियें बिच लैंदे आं ओह् इक्क शाल दी कीमत नौ सौ कोला लेइयै ना ओह् नौ ज्हार तक्क ते नौ लक्ख तगर बी ऐ जेह्ड़ा टॉप दा पशमीना दा शाल ऐ नौ नौ लक्ख रपेऽ दा लक्खें बिच बिक्कदे ऐ इत्थै जो कि प्योर वूल दे होंदे ते होर इन्ने सॉफ्ट होंदे होर इन्ने अच्छे होंदे की इंया पूरे मक्खन आह्ले लेखा होंदे ऐ दूऐ साढ़े इत्थें जेह्की बेडशीटें पर ऐम्ब्राइडरी कीती जंदी ऐ कढ़ाई कीती जंदी ऐ टेबल रनर होंदे जेह्ड़े बनाए दे उं'दे उप्पर बी कढ़ाई कीती दी होंदी कश्मीरी कढ़ाई इत्थूं दी बहुत फेमस ऐ ओह्दा इक्क पीस बी बहुत लक्खें दा बिकदा इत्थै साढ़े होर ज्त्रीयै नंबर साढ़े आर्ट एंड क्रॉफ्ट बिच इत्थै वालनट होंदे जिसी अस आखदे अखरोट डोगरी बिच जिसी अस आखदे अखरोट अखरोट दे बी जेह्ड़े छिलके होंदे आ उंदी इक्क बहुत ई अच्छी अच्छी आकृतियां बनदियां अच्छी अच्छी पेंटिंग बनदियां जो कि वर्ल्ड बिच इत्थूं दा बाह्र जंदियां ओह् बिकने आस्तै ओह्दे बाद कश्मीरी रंग होई गे रंग गी जि'नेंगी अस आखने दरियां पाइयां साढ़े इत्थै इक्क खजूर दी दरियां बी बनाई जंदियां ते ते ऊन दी दरियां बनदियां जेह्ड़ियां की साढ़े इत्थें बड़ियां मशहूर न ओह् सिर्फ कशमीर बिच गै बनदियां कशमीरी कढ़ाई कड्ढी जंदी ऐ उंदा ऐल्लै अगर रेट दिक्खेआ जा तां लक्ख लक्ख रपेआ होर ओह् फॉरेन बाहरें देशें आह्ले बड़े पसंद करदे ओह् जेल्लै बी इद्धर आंदे घुम्मने गी ओह् बहुत जादै लेइयै जंदे ते साढ़े इत्थै इन्ने टुरिस्ट पलेस न ओह् टुरिस्ट प्लेस पर हर इक्क चीज़ मिलदी ऐ जेह्ड़े की साढ़े जम्मू कशमीर बिच बनाई जंदी ऐ ओह् हर इक्क चीज़ मिलदी ऐ इत्थें कश्मीर बिच सारें कशा जेह्के वुड आर्ट हर कशा दूनिया दूनिया भर दा स्हेई बूह्टा आर्ट कीता जंदा जेह्ड़ा इत्थै कश्मीर बिच कीता जंदा ऐ उस लकड़ी पर इन्ना स्हेई कम्म कीते दा होंदा ऐ कि एह् जेह्ड़ा कम्म मशीनी कम्म बी निं होई सकदा ऐ

कटरा साढ़ा जेह्का उत्थै मतलब कि कश्मीरी कपड़ा बिकदा होना तु'सेंगी पता होना की कटरै इक्क टुरिस्ट प्लेस ऐ जित्थें की दूनिया भर दी जात्तरा आंदी ऐ होर ओह् जात्तरा बी आंदी जित्थै इत्थै ओह् किश ना किश खरीदियै गै जंदे आं जि'यां होइया कि इक्क साढ़े कश्मीरी शाल होई गे कपड़े होई गे कारपेट होई गे एह् सब चीज़ां ओह् लेइयै जंदे इत्थुआं होर तुसें दिक्खेआ होना साढ़े इत्थै डोगरी कल्चर बिच ओह् बनदी ऐ खट्टां बुनदे ऐ ओह्बी मतलब डिजाईन पाई पाइयै लकड़ियें दी जि'नें दे सिल्ल बनांदे प्ही ओह् लकड़ियें दी नुहार बनांदे उं'दी ओह् रस्सी बट्टी बट्टियै प्ही ओह्दी खट्टां बुनियां जंदियां प्ही ओह्दे बाद जेह्कियां साढ़े इत्थै टोकरियां बनदियां जेह्दे च अस फुल्कें आस्तै यूज़ करने होन्ने ओह् होंदियां छाबड़ियां छाबड़ियां साढ़े इत्थै बड़े किस्म दियां बनदियां ओह्दियां बनाई जंदियां जेह्का इ'नेंगी घाऽ टाईप होंदा जेह्का आखदे उसी किश ओह्दी बनांदे कन्नै खजूरें गी कलर बनाई बनाई बनांदे जोकी बड़ी शैल लगदी बड़े शैल डिजाईन पांदियां आंटियां इत्थै उ'नेंगी बुनदे भी रंग करदे प्ही उ'नेंगी बुनेआ जंदा होर बड़ियां स्हेई स्हेई छाबड़ियां बनांदे आं कप बनांदे आं डेकोरेशन आस्तै होर खारे बनदे इक्क साढ़े इत्थै बैंऽ होंदा डोगरी च साढ़े इत्थै उसी बैंऽ आखने होन्ने आं बैंऽ दे साढ़े इत्थै खारे बनदे गोहा सु'ट्टने आस्तै खारे बनदे ऐ ओह्दे बाद खारे बनाए जंदे